डांस में एक मेलजोल है जिसमें सब एक साथ आकर्षित हो सकते हैं भावना को बढ़ाने के लिए सबको एक साथ मिल के रिदम में नाचने के लिए इंकरेज करना इंपोटेंट है ग्रुप एक्टिविटीज़ और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज़ से भी एक साथ होने की भावना आती है